पशुओं का प्रभार पड़ता बीमार हो जाती धूप लगती है मिट्टी जलती है उनको धूप छाया लग जाता बीमार हो जाते है कोई डॉक्टर बोला के डॉक्टर की दवाई करानी पड़ती है उनको छाया की जरुरत पड़ती है दो तीन बार नहलाया जाता है धूलि जाता है उमरी अवस्था में ज़्यादा तो भाई हम बड़े बूढ़े है उतना गाय गोरु नही रख सकते एक ही रख सकते है जिसका सेवा कर सके उनका और हमारे सहयोग प्रधानमंत्री करते है अच्छा वही और दूध पानी है जो है अपना काम चलता बड़ी बूढी है अकेले है हमारे बेटे बाहर रहते हम सब दिन दिल्ली में रहे है इसलिए हमसे ज़्यादा घोरु उरु नहीं बांध सकते हम अपने अपने यही करते है और क्या